गुड आफ्टरनून सर सर मुझे किरकेट के डिफेंस के बारे में सीखना है और कब आए और कहाँ पर आएँ और सिखाएँगे आप हमें सर आपका घर कहाँ पर है अटारी है

अच्छा अच्छा सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ थैंक यू सर बताने के लिए सर फीस कितनी लेंगे आप वन हाँ वन वीक की और वन मंथ की सर आप किस हिसाब से आप सिखाते हो मतलब वन वीक वन वीक में पैसा कितना पैसा डिपॉज़िट करना पड़ेगा जमा करना पड़ेगा सर लेकिन जानना तो जरूरी सर तो आप तो मुझे आप तो सामने हैं यह भी यह भी देरे हो हम फ़ोन पर बात क्या आप तो सामने से ही बात हो रही है तो यह भी जानना जरूरी है ना सर कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे आप सर एक दाम बताइए ना आप बारह हज़ार लेंगे कि चौदह हज़ार लेंगे बारह हज़ार सर यह क्या क्या चीज़ें आप सिखाएँगे इस रेंज में

तो सर इसमें कुछ कम नहीं होगा सर कुछ ज़्यादा ही लग रहा है चौदह हज़ार रुपए कुछ ज़्यादा ही हो रहा है सर लोग तो यहाँ दस हज़ार में ही सीख रहे हैं मैं तो आपका नाम जाना आप तो बहुत मशहूर हैं आप तो किरकेट डिफेंस के बारे में बहुत ही अच्छा ज़्यादा बताते हैं जिन लोगों को आप बताए हैं वह बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं और अब और आगे भी बढ़ रहे हैं इसलिए मैं मैं आपसे खुद मिलने चला आया हूँ सर हमें नाराज़ ना कीजिएगा मुझे कि सर दस हज़ार

सर आप किरकेट सुबह तो फ्री मिल सकते हैं ना अच्छा और क्या क्या चीज़ें बताएँगे सर ठीक है फिर मिलते हैं फिर आपसे नाइस टू मीट यू